जोंहा आबाद मावनानै जाग्रा नालाय आबादा अखा हानानै नस्थ' जायोबा गार्जि जायोबा जाहा आबाद मावनानै जानांगौवा माबा लस जायो आरो बे मैगं थैगं आनो बिदि अखा हाबाय थानानै गार्जि जायोबा जोंहा खस्थ' जायो आरो मैगं आबादजोंनो जाखानाय नालाय जोङो बिदिनो अखा हानानै सान्दुं दुङोबा मैगंफ्रा रानोबा आरो बिदियावनो खस्थ' जाबाय जोंहा खस्थ' जायो आरो आरो माबा बिदिनो मैगं फुल गायनायफ्राव बिदिनो फुल बिबारफ्रा रानोबा जोङो सिङाव सौनानै दोनो आरो खफि फुलि खालामनायाव बिदिनो थालोत बिलाइ खोबनानै होयो साया खालायनानै होयो आरो बिदिनो मुला गोरलै फोनायफ्राव बिदिनो जिगाबफोर खोबनानै होयो आरो जोङो बिदिनो मैगं गायनायाव बैसां होयो मोनसे जानला थुनानै होयो फोरला मैगं जिंखा मैगं खुमरा मैगंफ्राव खुमरा गावबा बिदिनो बैसां होनानै होबाय आरो दै माबाफ्रा सान्दुं दुंनानै अखा हानानै सान्दुं दुङोबा रानबा बिदिनो एखनबा समाव हासार एरि थि माबा फिफांफ्रा जायाबा हासार होनानै फोथांबाय आरो अखा माबा सान्दुं दुंबा बिदिनो बिबार गायनायफोरावबो बिदिनो एखनबा समाव हासार होनानै बिदै एसे लुना होबाय थांखांबाय बिबारफ्राबो सान्दुं दुंबा गाज्रि जायोना अखा हानानै सान्दुं दुंबा गाज्रि जायोना बेहाय बिदिनो दै लुनानै होयो हासार एसे एसे होनानै होयो जाबाय